आमच्या घरांत चड गरजेची आसता ती बायलां खातीर म्हणल्यार रांदची कूड आनी रांदची कुडींत आशिल्ली ती आयदनां आयदनां ही वेगवेगळे तरेचे आसतात व्हडले तोप आसतात ल्हान कुलेरा आसतात बश्यो आसतात कडाई आसता वा कसलेय आमी किदें पदार्थ करता आसतना फ्रायींग पॅन आतां वापरतात तेजो वापर आमी सदांच करतात ताटां आसतात व्हडलीं व्हडलीं जेवपा खातीर पूण कांय वेळार आमी बरें समज नुस्त्याचें हुमण केलें वा कसलें पुलाव केलो चिकन केलें तेका जें आमी तेल वापरतात तें तेल कांय वेळार ते आयदनांक लाग उरता तसोच तो वास उरता आनी तो वास उरलो म्हणटकर परत आनी आमी दुसऱ्या वेळार ते रांदपाक वतात तेन्ना ते आयदनांक तो पयलींचो वास तसो लागून येता आनी आयद जेवणूय पिंड्यार जावपाक शकता म्हणटकर ज्या आयदनांक कसलेच आल्युमिनचे तोप आसूं वा स्टिलाचे आतां स्टिलाचे कॉपर बोटम आयदनां येतात पितूळचीं आयदनां वापरतात आतां आतां काळान तशें तांब्याची पोतां आशिल्लीं आयदनां वापरतात सो तीं आयदनां जीं आसात तेका एकादें तेलाचो वास उरता चडशीं आमी म्हणटात तीं कडाई लोखणे ते लोखण्याक जेन्ना आमी किदें पुळयो केल्यो भजी केली वा कसलें आमी तेलकट किदें वा भाजलें मिरसांगो भाजल्यो जाल्यार तेका तेल हें उरताच तें निवळ करपाक जाय जाल्यार कांय गोश्टी आमी लक्षान दवरपाक जाय पयलीं म्हणल्यार तें आयदनान हांव चडशें करता तें ते आयदनान हांव जें प्रिल आसता जे पातळ शाबू आसता तो हांव घालून दवरता सारको एक दीस तरी हांवें दवरता सगळीं तेजी तेल साण तितून भायर सरता सुट्टा आनी मागीर दुसरे दिसा बरी कांथो घेवन बरो घासून काडटा पूण आदले वेळार लोक कितें करताले आतांच्या काळार ते पातळ शाबण येता प्रिल म्हणटा ते येता पूण आदले वेळार लोक कितें करताले आमटाण घालताले आमटाण घालून तें बरें घासून काडटालें आमटान लायलें म्हणटकच तें सगळें सगळें तेजी तेल साण वा तेलकट जें किदें आसता तें सगळें वता तेंय हांव करता पूण जाणटेनी जी आसा कांय वेळार गोबरान आयदनां घासतालीं गोब्र गोबर घेवन आयदन घासलें जाल्यार तें आनी चकचकीत जाता बरीं उरता आनी ते लाकडाचो पिटो आसता तो आनी तो आमच्या आरोग्याक सुद्दा तशें वायट कांयच आसना तितून आतां आतां आयुर्वेदान सुद्दां सांगला की तशे तरेची गोबरान समज आयदनां बी आसली जाल्यार आय त्या तसल्या आयदनांनी जेवली तशें तशे तरेन आमी साबण वापरून साबण वापरनासतना त्यो गोबोर वापरून गोबराचे बार येतात शाबणां भशेन ते वापरून समज आमी ती आयदनां वापरली जाल्यार ती आयदनां बरीय उरतात आनी तितून रांदली जाल्यार तो कसलो तेलकटसाणूय उरना आनी जेवणूय पिड्ड्यार जायना सो हे आमी लक्षान दवरपाक जाय की आयदनां निवळ करता आसतना तेल कटसाण उरता आसतना आमी बायलांनी चड करून तेजेर चड लक्ष दिवपाक जाय वा आमी खंय हॉटेलांनी वता थंय तर आमी कांय लक्ष दिवंक शकना पूण आमच्या घरांनी आमी आमच्या आयदनां निवळ नितळ दवरपाक जाय किद्याक त्याच आयदनान आमी परत परत रांदतात आमकां केन्ना केन्ना पोटाचे दुयेंस जावपाक शकता समज जेवण पिड्ड्यार जालें किदेंय जालें जाल्यार तेकाच लागून आमी चड लक्ष दिवन तें आयदनां सारकीं घासपाची गरज आसा